जी हाँ अपने पत्रों को हमें विकसित करने के लिए हमारे पास विश्वसनीय और दिलचस्प पत्र तैयार करने की कोई विशेष प्रक्रिया है जैसे कि हम कोई पत्र लिखते हैं तो हम अपने पत्र बहुत ही सोच समझ कर सूझ बुझ से लिखते हैं और हमें यह विश्वास होता है हम इसमें दिलचस्प रहते हैं कि हमारा जो पत्र तैयार होगा वह विशिष्ट रूप से बहुत ही अच्छा होगा इसकी जो प्रक्रिया हैं वो प्रक्रिया यह है कि हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें हम सूझ बुझ धैर्य सोच समझकर लिखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं इसीलिए हमें बहुत ही विशिष्ट ध्यान दे कर हम लिखते हैं और हमें यह समाज और इंसानों के बारे में वास्तव में एक वर्णनात्मक आदि बातें हम बहुत सारे लिखते हैं जो हम वास्तविक में हम देखते हैं जो सुनते हैं जो समाज में होता है हम उसी के बारे में वर्णन करते हैं और वही चीज हम लिखते हैं क्योंकि जो चीज समाज में दिखाई जाती है जो वास्तविक होती है हम उसी के बारे में ही अपने पत्र द्वारा हम उसे लिखते हैं और उसे विकसित करते हैं